मधुमेह जैसी या इसको यूँ कहें तो डायबिटीज़ भी बोला जाता है और गाँव की तुलना में मैं बात करूँ इसकी प्रचलित घरेलू उपाय को उपाय की ओर ले जाने से पहले मैं बता दूँ कि मधुमेह जैसी नामक बीमारियों से कुछ न कुछ हर घर में या यूँ कहो कि अधिकतर घर में इसके पेशेंट मिलते हैं और मिलने का कारण यही है कि परिवार वाले सही रूप में अपने आपको मेंटेन नहीं करना मेंटेन नहीं करना और समय समय पर एक्सरसाइज़ नहीं करना एक्सरसाइज़ ना करने के चलते शरीर में ढीलापन आ जाना है ना मेरा यही मानना है कि जो रूटीन है जिसको मधुमेह हो चुका है उसको एक पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन नित्य नया आयाम अपने आप में विकसित करना चाहिए और घरेलू उपाय की ओर ले चलूँ तो इसमें ऐसा है कि नीम नीम की जो पत्तियाँ रहती हैं ये बहुत ही मधुमेह के लिए रामबाण साबित हुई है अब तक के और करेला का जूस करेला का जूस कम से कम एक एक दो दो गिलास प्रतिदिन सुबह शाम लिया जाएगा तो वाकई में ये मधुमेह इससे भी दूर हो सकता है करेला का जूस और या यूँ कहें की जामुन है अदरक है मेथी पाउडर है और मैं पुनः यही बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है तो उसे स्टार्च युक्त सब्जियों सेवन ना करें जो स्टार्च युक्त सब्जी है उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें और चीनी जैसी मीठी चीज़ों को खाने से भी उसका परहेज करें